हैलो हां जी हां जी हां जी हां

दस ते पंदरां दे महाराज दो आंदे न इक आंदा थोह्ड़ा मुट्टे च आंदा इक थोह्ड़ा पतले च आंदा जेह्ड़ा मुट्टा ऐ ओह् साड्ढे सत्त सौ ऐ जेह्ड़ा पतला ओह् साड्ढे छे सौ दा ऐ दिक्खो जी एह् होलसेल दकान ऐ कोई ओह् निं ऐ होलसेल दकान ऐ एह् जेह्ड़ा रेट होंदा एह् फिक्स रेट होंदा साड्ढे सत्त सौ ऐ चलो जे तुस आखगे अपने बंदे ओ चलो पंजाह् घटाई ओड़गे बाद्धे बद्ध होर मता थोह्ड़ी घट्ट होंदा

दिक्खो हां इ'न्ना मार्जिन थोह्ड़ी होंदा इ'नें चीजें होलसेल दकान ऐ कोई रिटेलर दकान होऐ चलो बंदा सौ दो सौ रपेऽ किल्ली कमाई अग्गें पिच्छे इत्थै महाराज कोई दस परसेंट कमाई होंदी पंजाह् रपेऽ तुसें इयां छड्डा नां साड्ढे सत्त सौ सत्त सौ अपना कम्म ऐ चलो अपने गाह्क ओ तुस ते पतला लेई लैओ तुस पतला च केह् ऐ पतला लेई लैओ हां चलो सत्त सौ लास्ट देई ओड़ेओ फिर ओके फिर